فن زندگی میں اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ افراد کو مختلف جنبشوں کی راہ میں رہنے اور ان کی زندگی کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ افراد کو خوشی توانائی اور ترقی کے راستے پر رہنے کے اوزار فراہم کرتا ہے جوکہ ان کی جسمانی ذہانتی روحانی اور اجتماعی بہتری کی راہ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں فن زندگی مختلف طریقوں سے معاشرت کی بہتری میں مدد فراہم کرتا ہے یہ لوگوں کو تربیت دینے ان کی صحت کی حفاظت کرنے اخلاقی اصولوں کو اپنانے اور مثبت روابط بنانے کی ترغیب دینے میں مدد فراہم کرتا ہے اس کے ذریعے لوگ اپنی زندگیوں کو منظم کرتے ہیں جس سے ان کے اندر کی طاقتوں اور صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا مواقع حاصل ہوتے ہیں یہ طریقۂ کار افراد کو اپنے خود کے ساتھ مؤثر تعمل کرنے اپنے مقاصد کو تعین کرنے اور مثبت تصورات کو فراہم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جوکہ معاشرتی ترقی کی راہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے